आथिखालाव गथ'फोरा गेलेग्रा गोदान गेलेमु माखासेफ्रा जादों भिडिअ गेमखौ भिडिअ गेमखौ बांसिन गेलेनाय नुयो आथिखालनि गथ'फोरखौ मानोना भिडिअ गेमजों बांसिन मानसिफ्रा उन्दैफ्रा गेलेगासिनो थानाय नुगासिनो मानो भिडिअ गेम गेले गेले मानसिफ्रा सोरबाबा प्रफेसनेल प्लेयारफोरा बायदिसिना जायना देरहादों माखासेफ्रा ओरैनो बेखार गेलेलाबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन निउफ्रावबो नुयो माखासे भिडिय' गेम गेलेनानै उन्दैफ्रा खर' मेन्टेलिटि गाज्रि जानाय बा माबा लेखा फरा बायदिसिना फरायनो बानाय खामानि दामानि मावनो बानाय बायदिसिनाखौ नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों निउसफ्राव बायदिसिनाफ्राव भिडिअ गेम गेले गेले उन्दैफोरखौ माखासे मानसिफ्रा एथ' गेलेनानै बा माबा प्रफेसनेल प्लेयारबो जाहैनो हादों भिडिअ गेमजोंनो बायदिसिना गेम गेलेनानै भिडिअनि जिकुनु जाया आथिखालाव बांसिन उन्दैफोरा भिडिअ गेमजोंनो गोदोसोनानै दं गोदोसोनानैनो थागासिनो दङ गेलेनानै फरायनाय बायदिसिनाफोराव गोसो होया होया जागासिनो भिडिअ गेमजोंनो गेले गेले सानफ्रोमबो थाबाय थानाय दा बिदिनो भिडिय' गेम गेलेनानै सोरबाबा मोजां प्लेयारबो जाहैनो हादों सोरबाबा गाज्रिबो जादों फरायनाय मानाय गोसो होया जादों बेनो आरो बेनोसै आरो बेनोसै बेनिखायनो बांसिन गेलेनायाबो थाइम बाय थाइम गेलेजायो भिडिअ गेमा मानोना अभार गेलेयोबाबो जोङो ब्रेन एटेक मा ब्रेन खर' गाज्रि बा माबा मोनसे मोदोम सानाय बायदिसिनाफोर बेमार आजारफोर जायो आरो बा माबा मोनसे खामानिफोर थिनबा बानाय बायदिसिनाफोर गोसो जायो मानोना मावनो बायो बायदिसिना माने गोसोआनो ज'या ज'या जायो माखासे खामानिफ्राव बा मावनाय दांनायफ्राव माने गेमावल' गोसोआ थाङो आरो थाङो मानोना भिडिअ गेमफ्रा बिदिनो अभार इदिकसन थिमफ्राबो माने अभार गेलेयोबा भिडिअ गेमफ्राबो इदिकसनफोर बायदि जायो मानोना अभार गेलेयोबासो आरो ना थाइम बाय थाइम नों बिदिनो गेलेयोबाथ' जाया आरो गावबा गाव मेन्टेलिटि इसे जेनेबा गोसो हमथानानै थायोबा जेबो जायाबा गेलेनाया बिदिनो गेलेनांगौ थाइम बाय थाइम जों फ्रि टाइम मोनोबा दसे गेलेबाय बिदि आरो अभार गेलेयोबालाय अभार गेलेयाबाथाय गासैबो ब्रेन माथा बा माबा मोनसे प्रब्लेम एफेकसन जाय होगोन आरो ना माखासे मानसिफ्रा मालाय प्रफेसनेल प्लेयारफ्रा मालाय बिस्राबो थाइम बाय थाइम गेलेयो मालाय बिस्रा बिस्रा माबा दंखासै आरो गेलेनायनि थाइम दंखासै बिस्रा एथ' थाइमआव गेलेनांगौ एथ' थाइमाव खामानि मावनांगौ आरो भिडिअ बिस्रो मालाय प्रफेसनेल प्लेयारफ्रा नरमेल जोंनि नरमेल मानसिफ्रासो ओरैनो जानला मानला थाइम मथै गेलेनो रोङा थाइम मथै जानो रोङा बायदिसिना खामानि मावनो रोङा बिसोरना मालाय थाइम मथै गेलेबाय थाइम मथै खामानि मावलायबाय बेबायदि मावलायो आरो बिसोरना मालाय जोंनासो नरमेलफ्रा ओरैनो गेलेलायबाय बिदि बायदिसिना माबाय बिदि खालामो आरो आरो बेफोर भिडिअ गेम आदिखौ बांसिन गेमासो गथ'फोर गेलेग्रा गेमानो जादों भिडिय' गेम बायदिसिनाफोर बांसिन गेलेनाय नुनो मोन्दों आरो बेनोसै आरो